दस हज़ार पाँच सौ दस पंचानबे हजज़ार छः सौ इक्कीस दो लाख उनहत्तर हज़ार आठ सौ दस तीन लाख तैंतालिस हज़ार नौ सौ पचपन आठ लाख निन्यानबे हज़ार चार सौ दस